चित्र कला हो कांय म्हजो तितलो आवडीचो विशय नू शाळेंत फक्त आमी बारीक सारीक चित्रां काडटाले आनी तो विशय खरें म्हणशे जाल्यार आमचे जे परिक्षा आसतात तितूर कांय इन्क्लूड नासलो म्हणजे ताचे मार्क कामय धरीक नासले म्हुणून हांवें बीन त्या भानगडीन पडूंक ना पूण म्हाका खबर आसा की गोंयांत आर्ट कॉलेज आसा म्हणजे फायन आर्ट कॉलेज ही आल्तीन पणजे आसा खूबशें भुरगे थंय शिकतात आनी खूबशें जे चित्रकला आसा ते थंय शिकून तयार जाल्या